اُتّر پردیش کے روایتی لباس اور فیشن شلوار قمیض دھوتی پگڑی اور ساڑی وغیرہ ہیں یہاں پر الگ الگ خطوں میں لوگ الگ الگ طرح کے پہناوے پہنتے ہیں مثال کے طور پر مغربی اُتّر پردیش کے لوگ عام طور پر کرتا اور پاجامہ وغیرہ پہنتے ہیں اسی طرح مشرقی اتر پردیش میں جب آپ جائیں گے تو وہاں کے لوگ دھوتی شلوار قمیض پگڑی وہاں کا چلن عام طور پر ایسا ہے کہ وہاں لوگ ان کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح وہاں کی جو خواتین ہیں وہ ساڑھیاں پہننا زیادہ پسند کرتی ہیں اور یہ اُتّر پردیش ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اُتّر پردیش کے روایتی لباس ہیں جسے وہ لوگ پہنتے ہیں